म्हाका दिसता आमच्या सालसेंत डिस्ट्रिक्टान वॉटर उदकाचें हें एक व्हडली चॅलेंज आमच्या घरा लागीं बांयो आसात तें उदक आतां पिवपाक मेळना तें आतां पिड्ड्यार जायत वता तशेंच आमच्या मुन्सिपालटी आमचें गार्बेज बिन्स कलेक्ट करपाक आनी तें एवरीडे व्हरपाक ते येतात तशेंच आमचो वेस्ट ड्राय आनी वेट हो सॅपरेट करून ते व्हरतात